जीअं सां असांजे बम्बई शहर में कपिड़े जो जाम मशहूरु आहे ऐं कपिड़ो माण्हू किथां किथां अची करे बम्बई मां अची वठी वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजे घरनि में वञी विकिणंदा आहिनि ऐं इते जाम ठहियलु सिबियलु कपिड़ा बि जाम सुठा मिलंदा आहिनि ऐं माण्हू बि अलॻि अलॻि क़िस्म जा कपिड़ा पाइण पसंदि कंदा आहिनि जेके सभु असांजे मुम्बई शहर में ई मिलंदा आहिनि ईअं ई असांजो आर्थिक योगदान गवरमेंट खे बि थींदो आहे